सर फ़ोटो स्टूडियो से बोल रहे हैं आप मनीष बात कर रहे हैं सर मेरी सगाई की मुझे कवरेज बनवानी है वीडियो बनवानी है तो सर चौबीस तारीख को सगाई का प्रोग्राम चौबीस तारीख को आप आ जाएंगे सर सगाई का टाइम है शाम को सर छोटा सा कवरेज करना है आपको फ़ोटो भी लेने हैं उसमें वीडियो भी लेनी है हाँ वही पांच से आठ बजे बीच में तो वीडियो हाँ वीडियो तो एचडी में बनेगी सर हाँ वीडियो का टाइम पीरियड तो कम से कम ढ़ाई तीन घंटे होगा तो सर आप वो अच्छा बनाते हैं ना वीडियो मैंने सुना है आपके बारे में हाँ मैंने थोड़ा नाम सुना है आपका इस वजह से आपको कॉल किया है मैंने वो फ़ोटो स्टूडियो वाले अच्छा बनाते है वीडियो गाना कौनसा लगाओगे सर मतलब सीन के हिसाब से फ़िट करोगे गाना जी और कुछ और एडवांस कुछ और उसमें वो करते हो एडिटिंग वगैरह उसका अलग से चार्ज लेते हैं हाँ वीडियो तो हमारी वही ढ़ाई तीन घंटे रहेगी लेकिन आप एडिटिंग करके कुछ वीडियो में स्पेशल इफ़्फ़ेक्ट्स दिखाने के लिए करते हो ना जैसे इंगेजमेंट की फ़ोटो लेते हैं अपन तो वो तो अपन सादा फ़ोटो लेते हैं फ़ोटो लेने के बाद अपन उसमें एडिटिंग करते हैं तो उसको कुछ अलग ही रूप दे देते हैं उसी के बारे में आपके साथ बात करना था आप अच्छा करोगे ना सबसे तो फ़ोन से ही काम चल जाएगा या आपके पास आना पड़ेगा हाँ तो आप डेट लिख लो कौनसे शाम में रुपये ट्रांसफ़र कर दूंगा आपको पिक्चर हमें एचडी क्वालिटी की चाहिए फ़ुल स्क्रीन पे हमें चाहिए वीडियो क्वालिटी होगी वो एचडी में फ़ुल स्क्रीन पे होगी लेकिन फ़ोटो है हमारा होगा प्रोग्राम लॉन सिटी वर्तमान नगर काका पैलेस में

चौबीस तारीख को है सर जी सर ये आने वाली चौबीस तारीख है इसी को अगस्त में हाँ तो सर आप लिख लीजिए टाइम डेट मैं आपको फ़ोन पे बता देता हूँ आपको रुपये भी ट्रांसफ़र कर दूंगा सोच सकते हैं डिटेल सेंड कर दूंगा आप को इसी पे करना है समय पे आ तो जाओगे ना सर फिर बाद में हम रह जाएँ ऐसे ही आप भी ना आओ और हम किसी को भी ना बुलाएँ आ जाओगे ना जानते हैं ना एड्रेस तो अब आप चलो ठीक है